हाँ मैं दस से दस लाख तक पाँच नंबर बोल सकती हूँ नौ हज़ार पच्चीस पच्चीस हज़ार पाँच सौ तीन लाख तिरानवे हज़ार सात लाख सत्ताईस हज़ार आठ लाख अट्ठासी हज़ार